बच्चे अपने खाली समय में खेलते कूदते हैं और कई सारी प्रकार की गेम्स खेलते हैं जब एक बच्चा दूसरे बच्चे से मिलता है तो नए नए प्रकार के करतब और नए नए प्रकार के गेम्स खेलता है जैसे कि मेरे इधर दो बच्चे हैं तीन बच्चे हैं मेरी दीदी के जब भी दो लड़कियाँ आती हैं और मेरा भतीजा जब भी रहता है यहाँ पर जब भी वह आती हैं तो उनके साथ वह जैसे ही पढ़ाई करके फ़्री होते हैं तो वह कुछ भी खेलने लगते हैं एक बॉल है बॉल के साथ खेलने लगते हैं और बहुत सारी एक्सरसाइज़ के द्वारा वह अपना मनोरंजन करते हैं बैट है गेंद है उसके साथ क्रिकेट खेलते हैं एक टेडी बीयर है उसके साथ वह भी और कई सारे प्रकार से वह अपना मनोरंजन कर लेते हैं